ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں ہاں میں آٹو والا بھیا بول رہا ہوں میں جی ذاکر نگر سے جی بتائیے جی جی اچھا قطب مینار جانا ہے کل آپ کو اچھا اچھا آنٹی کل میری صبح بکنگ ہے ایک جگہ پہلے مجھے جانا پڑے گا جسولہ وہار کی طرف ایک سواری ہے میری ان کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد میں آؤں گا سی این جی ڈلوانے کے بعد میں پھر بتاؤں گا کہاں جانا ہے جیسے آپ کو کہاں جانا ہے یہ بتائیے بچوں کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے کس وقت جانا ہے آپ کو قطب مینار دس بجے تک جانا تھا لیکن دس بجے تو میں سواری کو لے کے جانا ہے مجھے جسولہ وہار اس کے بعد میں آؤں گا تو گیارہ بج جائے گا مجھے آتے آتے تو کھڈا کالونی سے آپ کو قطب مینار جانا ہے تو اس کا ایک ہزار روپیہ پڑے گا آپ کا سی این جی کا کرایہ دیکھیے بڑھ گیا ہے بہت زیادہ تو اسی حساب سے کرایہ لگ رہا ہے تو اسی حساب سے پڑتا ہے تو آپ بتائیے کیسا کتنا آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے نو سو روپے آپ دے دیجیے گا یہ کھڈا کالونی سے کافی لمبا نو سو روپے بھی کافی ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر کم کر دیتے ہیں سات سو روپیہ آپ دے دیجیے گا چلیے کھڈا کالونی سے آپ سات سو روپیہ دے دیجیے گا جامع مسجد کا آپ کا کرایہ لیکن اور پڑ جائے گا بڑھا کے کیوں کہ وہاں سے بھی پھر وہاں تھوڑا دوری اور ہے تو سو روپے اور بڑھا دیتے ہیں اس میں تو آٹھ سو روپے آپ کو پورا پڑے گا سات سو روپے میرا نقصان ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سات سو روپے آپ دے دیجیے گا لیکن کل صبح گیارہ بجے آپ ریڈی رہیے گا میں صحیح وقت پر پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے